हेलो अच्छा रहन सहनके तऽ बड़ा बढ़िआँ छै यहाँके मुख्य भोजन छै चावल रोटी चावल सब् दालि सबजी पापड़ ई भेलै मुख्य भोजन दिनमे चावल अहाँके दुपहरमे चावल मिल जायत चावल दालि सबजी पापड़ तरुआ नाश्तामे अहाँके रोटी सबजी पराठा पूड़ी आ रातिकेँ फेर रोटी सबजी पराठा पूड़ी खैयौ पराठा खैयौ रोटी खैयौ घी लगा कऽ खैयौ देशी घी एतय मिलै छै रहन सहन बहुत बढ़िआँ छै एतुक्का मधेपुरा डिस्ट्रिक्टके रहन सहन अहाँके ई ट्रेन छै समय समयपर ट्रेन छै कई क हँ कई जिलासँ कइ राहसँ ट्रेन आबै छै एतय अहाँसभ कोनसँ एलियै ट्रेनसँ हँ मधेपुरा जिलामे बहुत बढ़िआँ छै डिस्ट्रिक्ट छियै इसकुल कॉलेज खान खान पिअन सभसँ बढ़िआँ छै सभ जिलासँ बढ़िआँ खान पान छै हँ हँ मेन चीज खान पान छयबे करलै खान पान एलियै नहि तऽ खाना पीना खेबै तभी अहाँकेँ पता चलत एतुक्का खाना पीना केहन छै मीट मछली हँ जायके यहाँसँ ट्रेन छै बस छै बहुत बढ़िआँ सुविधा छै ट्रेनो छै बसो छै टेम्पू छै रोडो बढ़िएँ बनि गेलै आइ काल्हि बनि रहल छै मधेपुरा हाइवे पूर्णियाँ मधेपुरा टू पूर्णियाँ वहाँपर हँ ट्रेनो छै बढ़िआँ रोड बनि रहल छै हाइवे बनि रहल छै खास खास चीज हँ यातायात तऽ सही छै डिस्ट्रिक्ट छियै कोर्ट कचहरी भी हँ खाय पियैके ब चावल दालि सबजी तरुआ पापड़ आँय इएहसभ खयनाइ पीनाइ छै ने पकौड़ा कचरी पियाजके कचरी आलूके पकौड़ा चॉप खान पान तऽ छेबै करलै बढ़िआँसँ खान पान बहुत बढ़िआँ छै आउ ठीक छै मिलै छियै तऽ